السلام علیکم ورحمتۃ اللہ وبرکاتہ پاسپورٹ آفس سے بول رہے ہیں ندیم بھائی جی سل ہے کیا کہ ہم پاسپورٹ کے لیے اپلائی کیے تھے اور ہوا یہ کہ میرا پاسپورٹ کے ساتھ جو یہ رسید دیتا ہے وہ کھو گیا ہے اور ہمیں یہ جاننا ہے اس کا کہ اسٹیٹس میرا پاسپورٹ کہاں تک کام ہوا کیا ہوا ہم وہ جاننا چاہتے ہیں اگر وہ نہیں رہا کیونکہ میرا رسید گم ہو گیا جی تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا جی جی اصل ہے کہ ہم کو بہت جلدی ادر کنٹری کناڈا جانا ہے تو اس لیے ہم سوچتے ہیں کہ جلدی میرا پاسپورٹ بن جائے یہ بتائیے کتنے دن میں ہو جائے گا جی جی بیس دن بہت ہو گیا جلدی تھوڑا کر دیجیے مہربانی ہوگی جی جی ایک ہفتہ میں تھوڑا کر دیجیے گا بہت مہربانی ہوگی یا اور اس کے لیے ہم آپ سے ملنا بھی ہوگا یا کیا جی جی کتنے روز آفس کھلی رہتی ہے ہفتہ میں جی جی پانچ روز ٹھیک اور آپ ہر روز بیٹھتے ہیں یا کیا جی جی نہیں اچھا آئیں گے تو ملاقات آپ سے ہو جائے گی جی جی جی تو اس کا کیا کیا ڈاکومنٹ پورا لے کر کے آنا ہوگا یا کیا جی جی جی تو کیا کیا ڈاکومینٹ میں کیا کیا سب لے لیں آن لائن جو کیے تھے اس کا اصل اس کا ہے کہ رسید توکھو گیا اور پھر اس کے لیے کیا کرنا ہوگا جی جی کتنے بجے آئیں گے جی دس بجے ٹھیک ہے آتے ہیں پھر مہربانی ہوگی تھوڑا جلدی تھوڑا کام کر دیجیے گا کیونکہ بہت ضروری ہے جی جی ٹھیک ہے تو السلام علیکم